बिहारक मीडिया स्थानीय अर्थव्यवस्था आ समुदायके लेल अग्रसर अछि सभजगह सड़क नीकसँ नीक रहए ओकर मरम्मत काज रहए वाहनसभ अधिकसँ अधिक चलए सुरक्षात्मक रूपसँ रहए एहि लेल अग्रसर छथि आइ काल्हि तऽ सभजगह राजस्व द्वारा नौकरीक व्यवस्था कोनो ने कोनो क्षेत्रमे अनवरत कऽ रहल छथि जतेक बेरोजगार व्यक्ति छथि सभ व्यक्तिकेँ तऽ नौकरी नहि भऽ सकत लेकिन जे व्यक्ति जुझारू छथि जिनका नौकरीके तलाश छनि कर्मठता छनि ओ व्यक्ति अपन अपन क्षेत्रमे लागिके नौकरी अवश्य प्राप्त करैत छथि हमसभ ई आशा कऽ रहल छी जे एहनो विषम परिस्थितिमे अपन कर्मठता परिश्रमसँ कोनो ने कोनो व्यवसाय अवश्य प्राप्त कऽ रहल छी